आजच्या काळान मानसीक भलायकी हेक हेका खूब महत्व दिल्ल दिव दिल्लो आसा गोंयांत तर खुबूच अशीं सँटरां उग उगडलेलीं आसा गोवमँटान जशें की कावंसिलींग कावंसिलींग सँटर्ज मॅडिटेशन सँटर्ज किंवा मानसीक आरोग्य केंद्र तशेंच दर एका स्कुलान एक कावंसिलींग थॅरपिस्ट अपॉयंट केल्लो आसता ज्या कारणान आतांच्या भुरग्यांक खूप खूब तकलेंतलो ताण कमी करपाक मदत करता तशेंच वेग वेगळ्या योगा मॅडिटेशन प्राणायाम अशे सँटर्ज उगडलेले आसा ज्यातून पब्लिकाक खूब फायदो मेळललो आसा